आमच्या गांवांत म्हटल्यार एक सँट्रल लायब्ररी आसा तितून जर तुका बूक वाचपाक बी जाय तितून ह्या तुका कितकी तरी तेंची फी आसता ती दिवन तेंकां कार्ड करपाचां पडटा आनी त्यां कार्ड घेवन तुमी थंयसर बुकां घरा कडेन घेवन येवंक शकता जर तुमचे कडेन असां कार्ड बी ना जाल्यार तुमी थंयसर बसान सुद्दां वाचूंक शकतात बुकां तुमकां तो बूक बरा वाद दिसलां जाल्यार तुमी घरा हाडूंक शकता जर तुमी थंयसर त्या लायब्ररींत तां तुमचां कितको तरी अमावंट तेंचो आसता पयशे दिवचे पडटात आनी बूक कार्ड तां करचां पडटा तर ते आमच्या लायब्ररीन जाय तसलीं बुकां आसत मोट्या मोट्या लेखकांची इंग्लिश तशींच इंग्लिस इंग्लिश तशींच मराठी कोंकणी अशीं जाय तसलीं आसत मी जर थंयसर गेल्लय जाल्यार मी केव्हांय असां नॉवेल बीच वाचतय कोंकणीचां बीन आनी मी एकदां एक पोयम बरयल्ली एक पोयम बरयल्ली ती म्हाजी भांगरभूंय अश्या खंयच्या पेपरार येयल्ली आनी ती पोयम बरयल्ल्या बद्दल म्हाका अशीं बुकांय अशीं नॉवेल अशी धाकटी धाकटी बुकां लेख अशें म्हयन्याचे म्हयने येतालीं तर तीं बूक मी तेचेर दुसऱ्या लेखकांची वा कोण नवीन वा खंयच्या भुरग्यांनी कितें लेख बरयला पोयम बरयल्ली आसात ती तेचेर येतत तर ती मी केव्हांय काडटय आनी म्हाका वाचपाचो कसो दिसता तेव्हां वाचतय